आमी हालींच एक लोणी करपाचो रवी मोटर बेज्ड आशिल्लो घेतिल्लो सो पयले खेपे घेतिल्लो हाडलो बाॅक्स ओपन बी केलें तेन्ना ताजेर जें पळय एक एक तांणी दिवपा म्हळ्यार बोल्ट बी आसा तें एडजस्ट करपाचें स्पेनर आशिल्लो तो दिलो नाशिल्लो म्हणून तो हांवेन परत एक्सेंज ऑफराक घातलो सेम कंम्पनिचें हांवे परत दुसरी ऑर्डर केली दुसरें आसा जाल्यार ताजी ती ताट अशें तें वाकडें आशिल्लें आनी तो बेलेन्स नाशिल्लो म्हणटकर परत हांवें ऑर्डर केली तिसरे खेपेक मेळना जालें सेम कंम्पनिचें आनी सेम हांवे जी ऑर्डर केल्ली ती सो म्हाका ती ऑर्डर केन्सल करची पडली पूण म्हाका लोणी करपाची तें रवी बेज्ड आशिल्ली ती मोटर बेज्ड आशिल्लें तें जाय आशिल्लेंच सो हांवे दुसरो एक ऑर्डर केलो दुसरोय तितलोच सेटिसफॅक्ट्री नाशिल्लो ताका आनी कितें तरी मोडिल्लेंशें आशिल्लें आनी ती ब्लेड्स आसा ती पयलेची हांकां दोन दोन आयिल्लीं आनी हाका एकूच आशिल्लें एडजस्टेबल नाशिल्लें हायट वयर सकयल करपाचें नाशिल्लें पयलेंचें आशिल्लें हांवेन ऑर्डर केल्लें ताका रिवर्स बी आशिल्लें परत हें करपाक सो हाका ती फेसिलिटी नाशिल्ली म्हणून हांवेन ती परत एक्सेंज ऑफराक घातली आनी फोर्थ खेपे परत आयलें तेन्ना ती मात्शी आमच्या फुडल्यान तें ओपन करप बी जालें सो म्हाका ती नाइलाजस्तव घेवचीच पडली आनी दवरनच घेतली पूण इतलेंच की म्हाका तितलीशी उमेद अशी आयली ना हें घेतिल्लें त्या वस्तूक कित्याक म्हाका रिवर्स जावपाचें आशिल्लें आनी हायट एडजस्ट करपाचें जाय आशिल्लें सो फस्ट हांवें जें सगलें रिक्वायमेन्ट्स पळोवन कस्टमर रेटिंग पळोवन बी घेतिल्लें तें सेकेंड टायम ऑर्डर केल्लें तातूंत नाशिल्लें पूण आनी कांय नाइलाज नाशिल्लो आनी तें परत म्हाका ऑर्डर तें दिवपाकूय बेजार करतले आशिल्ले कित्याक आनी दोन आनी बरी आशिल्लीं तें हांवेन हें केलें तेन्ना तें नोट डिल्हीवर्ड एट होम अशें कितें तरी एक मॅसेज आशिल्ली म्हणून हांव तातूंत गेलें ना पूण ती आनीक बरी आशिल्ली सो हो वस्तू म्हाका ती लोणी करपाची वस्तू ही नायीलाजस्तव घेवचीच पडली एकदा वापरली मात्शें वायब्रेशन ताका खूब आसा मोटर कमी जास्त करपाक जायना पूण दवरचेच पडलें म्हाका आनी ती वापरचीच पडली सो आतां कशें आसा त्या प्रमाण त्याच्च परिस्थितींत हांव ती वापरतां खूब हेप्पी ना खूब दुख्खी बी ना पूण आसा युजफूल अशी जाता ती म्हाका